हैलो नमस्ते हैलो नमस्ते सर सर राहुल होर बोला दे सर तुं'दी दकाना उप्परा में समान लेआ हा ते सड़े दा निकलेआ केह् करना हून ओहदा हैलो सर समान लेआ हा तुं'दी दकाना उप्परा ते सड़े दा निकलेआ केह् केह् कीता जा ओहदा सर नेईं जकीन होंदा ते में तुसेंगी दस्सी लैगा दिक्खी लैएओ आपूं गै चलो ठीक ऐ सर ओके